दा बे सो सोंथिनि बेलायाव दा नोंगौ जिउनि राहाया मोब्लिबनि सायावनो सोनारो जोंनि आंनि माने जिउनि राहाया मोब्लिबनि सायाव सोनारो मानोना मानोना मोब्लिबनि सायाव सोनारनायखायनो जोंनि सोनारनाया जोंनि स्टादिनि बेलायाव नङा होम्बा जोंनि स्टादिनि बेलायाव आरो जोंनि जोंनि जोंनि देहाखौ गुसु लाखिनो थाखाय मानो बार जानाय आरो जोंनि नांगौखिनि कम्फिउटार आरो मबाइलफोरखौ सार्स होनायावबो जों बाहायनाय जायो बिनि अनगायैबो सार्स सार्स होनो बाहायनाय जायो बेनि अनगायैबो जोङो नांगौखिनि नांगौखिनि जेसेबांनाखि म मुवा जानांगौ मुवा आथिखालाव फ्रेस बेफोरावबो माखासे बुस्तुफोरखौ सोना दोननाय जायो दा बेनिखायनो जोंनो मानो मानो मोब्लिबा आथिखालनि सुबुंफोरनि जिउआव बा जोंनि जिउआव गोबां गोहोमबो माने गोनांथि आरो माने सुबुंनि सोलोफ्राव माने गोहोम गोग्लैनायखौ नुनो मोनो दा बेवहाय सुबुंफोरना माने सुबुंफ्रा नङा होमब्ला मोनसे एंगारहायै इलेक्ट्रिकजों सोमोन्दो थानायखौबो नुनो मोनो दा जायनि जाहोनाव माने जायनि जाहोनाव जायनि जाहोनाव जायनि जाहोनाव लाइनखौ बा मोब्लिबखौ जोंनो मोनसे गोनांथि जानानै फैदों आथिखाल मुगायाव दा आथिखालाव नाथाय गोदोनि मुगाफ्राव बेबायदिखौ जों नुनो मोनाखै गोदोनि मुगायाव लाइन गैयि समफ्राव बा मोब्लिब गैयि समफ्राव गामिफ्राव ओरैनो स्टादि खालामनाय टाइमफ्राव आरो गरम बोथोरफ्रावबो नङा होम्बा एसेबांमानि बैफोरबायदि आयखां बायखां जानायखौ नुनो मोना नाथाय थासारि एबा समजों लोगोसे दा मोब्लिबनि मो माने मोब्लिबनि मोनसे गोहोमा फैनायजों लोगोसे दा सुबुंफोरनि गोसोआव माने सुबुंफोरनि गोसोआव मोनसे मोब्लिबनि गोहोमा गोग्लैनायखौ नुनो मोन्दों बिनिखायनो दा बिनिखायनो बिनिखायनो दा बिनिखायनो बियो जों साफ्रोमबो सुबुंनि बेलायावनो मानो बे मोब्लिबनि गोहोमा माने गोहोम गोग्लैनायखौ नुनो मोनो